नमस्ते

कितने एरिया है

देखिए कौन सी सीमेंट लगवाएँगे आप कौन सी लगवाएँगे आप

इसमें सबसे अच्छे नम्बर एक पर परफेक्ट चल रही है

हाँ आप उसको लगवा सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छी मजबूती है ठीक है भैया हम बता रहें आपको इसमें लगेगा आपका लंपसम यह तीन कलर मोरन लगेगी और दो हजार बोरी सिमेन्ट लगेगा और ज़्यादा कुछ जानकारी के लिए आप आफिस में आ कर बात कर सकते हैं उसका हम नक्शा ओक्सा सब बनवा देंगे कागज पत्र सही करवा देंगे और एरिया अपना नाप लेंगे कितने एरिये में कितना खर्चा आएगा परसों मिलिए हाँ बारह एक बजे के करीब मिलिए ठीक है हम बता देंगे परसों मिलेंगे तो हम बता देंगे यहीं अचारी सगरा पर तिराहे पर मिलना हमको पाँच बजे

ठीक है तो परसों मिलिए है ठीक है रखिए